آج کل کے بچے جو بہت چھوٹے ہوتے ہیں کئی جگہ پر انہیں تعلیم نہیں مل پاتی غریب پریوار سے ہونے کی وجہ سے وہ زیادہ تر تو بھیک سڑکوں پر مانگنے اتر آتے ہیں ان کو نہ اچھی پرورش ملتی ہے نہ اچھی دینی تعلیم ملتی ہے ان کو بھیک مانگنے پر مجبور ہونا پڑتا ہے لوگوں کی دھتکاریں کھانی پڑتی ہیں لوگوں کی دھتکاریں کھانی پڑتی ہیں ان کے لیے لوگوں کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ اسکولوں میں کسی طریقے سے پڑھ سکیں لوگوں کو یہ کچھ بنانا چاہیے بچے آج کل بالکل بھی یہ چھوٹے چھوٹے بچے مجبوراً ہو کر کہ ان کے پاس کوئی ان کے گھر والوں کے پاس کوئی ایسی کاروبار ایسا کوئی دھندا نہیں ہوتا جس کی وجہ سے وہ اپنے بچوں کو پڑھا سکیں لکھا سکیں اچھی دینی تعلیم دے سکیں وہ چھوٹی سی عمر میں ہی نکل جاتے ہیں باہر لوگوں کے گھروں میں کام کرنے کے لیے کچھ بیچنے کے لیے چھوٹی سی عمر میں جہاں پر لوگ کھیلتے ہیں کودتے ہیں وہ اپنی بچپن سارا لوگوں کے پاؤں جوتے صاف کرنے میں گلاس دھونے میں ہوٹلوں پر کھانا بیچنے دینے میں ان سب چیزوں میں ان کی زندگی برباد ہو جاتی ہے پھر وہی بڑے ہو کر انہیں اور اچھی تعلیم نہ مل پانے کی وجہ سے لوگوں کی دھتکار ملنے کی وجہ سے بڑے ہو کر اور بھی زیادہ بگڑ جاتے ہیں غنڈے موالی بن جاتے ہیں ہمیں بچوں کا بہت زیادہ ساتھ دینا چاہیے جو ایسے لوگ ہوں سڑکوں پر چھوٹے چھوٹے بچے بھیک مانگ رہے ہیں ہمیں ان کی بہت مدد کرنی چاہیے اگر زیادہ سے زیادہ آپ کے پاس ہو تو کوشش کرنی چاہیے کہ انہیں اچھی تعلیم دے سکیں تھوڑی بہت ہی اچھی جگہ پر لوگوں کو ایسے بھیک مانگنے پر مجبور نہ ہونا پڑے اپنے گھروں سے نہ نکلنا پڑے اور ایسے روزگار ہوں ان کے ماں باپ کے پاس تاکہ وہ اپنے بچوں کو اس لیے بھیجیں ہی نہ آج کل سب جدھر بھی دیکھو ادھر چھوٹے چھوٹے بچے کہیں کسی کی کار صاف کرتے ہوئے کسی کے جوتے پالش کرتے ہوئے کہیں دکانوں پر گلاس اٹھاتے ہوئے کباڑ کی کام پہ دکان پہ کام کرتے ہوئے ان سب جگہوں پر لگے رہتے ہیں ان کی زندگی بچپن سے ہی بگڑتی چلی جاتی ہے اور انہوں نے تو پیارا بچپن دیکھا ہی نہیں ہوتا کیوںکہ بچپن سے ہی وہ اتنی دقت بھری پریشانیاں اٹھا رہے ہوتے ہیں بہت مشکلوں کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ ہی پریشان ان کے ماں باپ بھی ان کے لیے بے چارے کچھ نہیں کر سکتے ہوتے کیونکہ ان کے پاس اتنا روزگار نہیں ہوتا کہ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوٹے چھوٹے بچوں کو اچھی تعلیم دے سکیں ہمیں بہت زیادہ کوشش کرنی چاہیے ایسی جگہوں پر دیکھ کر جو لوگ بہت زیادہ مجبور ہوں جن کے پاس اتنا روزگار نہ ہو ہمیں ان کی جا جا کر مدد کرنی چاہیے یہ بھی ایک دینیات کا طریقہ ہے بہت اچھی چیز ہے ہمیں سب کی مدد کرنی چاہیے